सफ़रु सफ़रु हिकु अलगि ई वर्ड आहे हिकिड़ो वर्ड आहे सफ़रु जेको असां पंहिंजी ज़िंदगीअ जो सफ़रु कंदा आहियूं ज़िंदगी शुरु थींदी आहे ऐं ख़तम थिये थी उहो बि हिकिड़ो सफ़रु ई आहे पर अचो त ज़िंदगी में काफ़ी सफ़रु कंदा आहियूं हिकु रेल गाॾीअ में हवाई जहाज़ु ॿेड़ी इहे टे कॉमन आहिनि रेलवे में सफ़र करण सां असांखे काफ़ी माण्हुनि सां मिलंदा आहियूं अलॻि अलॻि स्टेशन नज़र ईंदियूं आहिनि परे जो सफ़रु हूंदो आहे त उहो असां आसानीअ सां करे वेंदा आहियूं छो त अलॻि अलॻि माण्हू मिलंदा आहिनि उते उन्हनि सां ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं पंहिंजोपन फील थींदो आहे मिलंदा त थोरे टाईम जे लाइ आहिनि पर उहे माण्हू असांखे यादि रहिजी वेंदा आहिनि हरि कंहिंजी अलॻि अलॻि स्टेशन हूंदी आहे उहो लही वेंदो आहे पर जेसिताईं असांजो सफ़रु पूरो थींदो आहे तेसिताईं चवंदा आहियूं उहे माण्हू त केॾा सुठा हुआ ऐं कॾहिं रेल में असांखे रिज़र्वेशन न न थियलु हूंदी आहे ऐं कोई पासे में वेहारींदो आहे त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हवाई जा हवाई जहाज़ु हवाई जहाज़ु हर कंहिंजो सुपिनो हूंदो आहे हवाई जहाज़ सां बि असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे अलॻि अलॻ मुल्कु घुमण जे लाइ मिलंदा आहिनि थोरे टाइम में असां वॾो सफ़रु तय करे छॾींदा आहियूं ॿेड़ी ॿेड़ी त हरि कंहिंजी ख़्वाहिश हूंदी आहे जॾहिं असां पाणीअ में वेहंदा आहियूं न उन जी थधी थधी हवा पाणीअ में कंहिं महिल हथु विझी करे असां महसूसु कंदा आहियूं ॿेड़ीअ में ॾाढो घटि वेंदा आहियूं पर उहो बि ॾाढो यादिगारु सफ़रु आहे अॼुकल्ह ॿेड़ियुनि में जाम घटि था वञू पर जॾहिं बि वेंदा आहियूं न त मज़ो ॾाढो ईंदो आहे